फसल क्षति पर आब फसल क्षति अगर सरकार चाहथि तऽ गृहस्थक दए सकय छथिन आ नहि तऽ केओ किसान जे अपन आत्महत्या करय लऽ तैआर होइए आ कए लयए तऽ ओ फेर वापस आबि कऽ ओ फसल देखय नहि आबैए नहि फसलके भोग करैए तऽ ई बुरबक लोककेँ काज भेलय गलत इन्सानके काज भेलय आ सरकारके तरफसँ जँ हुए तऽ बहुत बढ़िआँ देखिकऽ क्षति पुर्ति दए सकय छथि